आं सानोदि इउनाव बर' रावखौ जौगाहोनांगौबा जोङो मोनफ्रामबो बर' माहारिया सांग्रांथि जानांगोन लोगोसे जोंनि जायफोरनाखि बर' फोरोंगिरि बिथांमोनहा बर' राव फोरोंनायाव सांग्रांथि जानांगोन आरो जोंनि पेरेन्टस बा जोंनि समाजाबो बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां बिहोमा होनांगौ जागोन आरो जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि मेन पेरेन्टसफोरा बेवहाय दायथ' लानांगौ जायो गाव गावनि इयुननि गथ'फोरखौ इयुन जोलै गथ'फोरखौ बर' मिडियामआव सोनो हानाय जानांगोन जेब्ला इयुन जोलैफोरखौ पेरेन्टसा बर' मिडियामआव सोनो हागोन अब्लासो बर' रावआ थांनानै थागोन होन्नानै आं सानो मानोना जाय इयुना बर' रावखौ फरायनानै रोङा अब्ला सानसे बेलासि बर' रावआ गोमाहैनो गोरलैयैनो जायो बेनिखायनो आं साननाय बायदिब्ला मानि बर' रावखौ जौगा होनांगौआ इयुन जोलैफोरनो बोरै फोरोंनांगौआ जोंहा मैखोम बिहोमा दं बा दायथ' दं होन्नानै आं सानो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जेसेबांनाखि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि जायफोर बिथांमोन एन्टिलेकसुयेल बिथांमोनहाबो जोंनि बर' रावखौ फोरों जौगाहोनायाव मैखोमै बाहागो लानांगौ आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो जायफोर नाखि गोग्लैसोनानै थानाय बैफोर जायगाफोराव जोङो बर' रावखौ माब्रै रैखाथि होनो बा फोथांनानै लाखिनो बेनि सायाव एवारनेस खालामनांगौ होन्नानै आं सानो बेनिखायनो मोनफ्रामबो जायगायाव बेफोर एवारनेसखौ सम सम लाबाय थानांगौ अब्लासो जोंनि बर' रावा इयुनाव गोजोरै थांना थागोन होन्नानै आं सानो